हमारा इलाकामे आदिवासी नहि अछि जे हमर सब घर घर मधुबनी जिलाक खररह गाँव मानल गेल जाहिमे ई सहपुर विद्यालयमे हमर पोस्टिंग छी जाहिमे अहाँके ओहू इलाकामे आदिवासी नहि मानल गेल ताहि दुआरे हमरा इलाकामे आदिवासी नहि यऽ ताहि दुआरे अण्डर नृत्य का चर्च नहि कयल गेल अछि जतेक ओकर कोनो संरक्षण नहि देल गेल हँ अहाँके इलाकामे किछु आदिवासी किए रहतै हमरा इलाकामे आदिवासी कतौ से एहि दुआरे एहि दुआरे आदिवासी नहि छै जे आदिवासीके संरक्षण नहि देल गेलै हँ ताहि दुआरे आदिवासी हमरा सभ दिस नहि छै